हाँ समान्यता में उबेर की यात्रा करता हूँ और इसकी रेटिंग में पाँच में से चार पॉइंट पाँच दूँगा क्योंकि यह समय पर पहुंच जाते हैं और ना किसी तरह का आरग्यूमेंट करते हैं और ड्राइविंग भी इन की बहुत अच्छी होती है ना ये तेज़ गति से चलाते हैं ना ये बहुत धीरे और एक बहुत ही सामान्य तरीक़े से व्यवहार करते हैं और किसी भी हम स्थान पर अगर पहुंच जाते हैं थोड़ा सा कहीं आगे लोकेसन से भी आगे लेना चाहते हैं हम हम चाहते हैं भय्या थोड़ा आगे छोड़ दीजिए तो वहाँ भी वो बिना किसी कारण के हिचकिचाहत किए आगे छोड़ देते हैं बहुत ही फ़्रेंडली लोग हैं और बहुच अच्छी तरह से अपना काम को निभा रहे हैं मुझे उसको रेटिंग देने में कोई परेशानी नहीं पाँच में से साढ़े चार तो मैं दूँगा ही दूँ गा